घरमे बैठल बैठल बोर होइ रहियै एक दिना अयलय कि चित्र एक दिना मन कयलकै चित्र बनबयके चित्र चित्र बनबय तऽ बनेलियै तऽ बनेलियै दुर्गाजीके चित्र दुर्गा ची दुर्गाजीके चित्र बनेलियै दुर्गा माँके पाँच मिनट बनबय रहियै पाँच मिनट जेना आइ बनेलियै पाँच मिनट फेर काल्हि बनेलियै फेर बनयते बनयते फेर रङ्ग भरिकऽ फेर सोचय रहियै कोन रङ्ग भरियै कोन रङ्ग नहि पता नहि अऽ फिर कोन रङ्गके रङ्ग भरियै कि नहि भरियै पता नहि तऽ भरि बनेलियै बहुत अच्छा बहुत अच्छा बनलय एक महीनामे एक महीनामे चित्र अच्छा बनलय फेर सभके देखेलियै तऽ बहुत अच्छा सभ हमरा पसन्द हेबे कयलय सभके पसन्द बारेमे आओर हर चीज केना बनेने हेबय बहुत अच्छा छौ हमरो एतना अच्छा केना बनाय लेलियै पता नहि हमरो पता नहि छिकै केना हम बनेलियै नहि बनेलहुँ किछु समझ नहि आबय छै मगर धीरे धीरे बनेलियै पता नहि एतना सुन्दर बनि गेलय हमरो समझ आयल कि भए गेलय कि हम केना एतना सुन्दर बनाय देलियै मगर ई छै कि हर चीज कोनो चीज भी करि सकय छियै एहने तऽ स्थिरसँ बनेबय किछु भी करि सकय छियै ने स्थिरसँ करबय ने तऽ जरूर बनतय उएहे हम समझि मे कऽ पाँच मिनटके पाँच पाँचसँ एक दिनमे पाँच मिनट दुसरा दिन फेर पाँच मिनट पाँच पाँच मिनट एक महीना हम चित्रमे टाइम लगेलियै फेर देखयमे भी अच्छा लगय रहय हर चीज सभ देखलकय तऽ बहुत अच्छा लगय रहय एहन कि बात नहि छै कि किछु भी अथी कोइ भी बनाय सकय छियै एकटा अथी बनेलियै फेर हनुमान जीके बनेलियै चित्र उ भी उ ओकरामे नहि बनेलियै ओकरा मात्र दू दू टाइम दू मिनट दै रहियै बस दू मिनट ओकरा कमसँ कम एक डेढ़ महीना लगलय किए उ तऽ बहुत कृपा छै चित्र बनबय छलियै ओहो बनि जेतय उहो बनि जइतय मगर ओकरामे बहुत टाइम लगलय मगर दू मिनट तीन मिनट नहि रहि तब ओकरामे कमसँ कम पन पाँच सात मिनट देलियै तब एक डेढ़ महीनामे तैयार कयलियै देखलियै कि ओ मगर जते दुर्गा माँ सुन्दर होलय ओकरोसँ भी अच्छा लगय रहय ई देखयमे तऽ इएहे अच्छा लगय छै हर चीज की बनेबय मनसँ बनेबय तऽ उ अच्छे लगतय हर चीज कोइ देखलियै सभके खूब सभके अच्छा लगलै हन बहुत अच्छा छै कलाकार ई बहुत ने कलाकार आँगो जाकऽ किछु लगय छै भी कि बहुत अच्छा तोहर चित्र बनय छौ तऽ हमहुँ सोचलियै हमर बनय छै बहुत सभ सभीके चित्र बनबय छै अच्छा लगय छै उतने अच्छा हर चीज काम करियै करियै तऽ अच्छा लागतै कोनो काम भी अच्छासँ करबय तऽ उ अच्छे लगतय ने अच्छा